हैलो अंजी हमारे इद्धर साढ़े इत्थें बड़ियां शैल शैल जगहां न तुसें कुत्थें जाना अच्छा अच्छा साढ़े पैंथल आए दे तुस अच्छा अच्छा साढ़े इत्थें देवी पिंडी इन्नी स्हेई घुम्मनै आह्ली जगह मतलब कि शैल जगह इत्थें पानी बड़े स्हेई ताहीं देवी पिंडी ऐ ते माता वैष्णो बी ऐ इत्थें इत्थें बस देवी पिंडी पैंथल दे कोल गै गड्डी बी जंदी थोह्ड़ी जगह ते भी पैदल बी जाना पौंदा आं ते उत्थें बी लेई जाह्गे अस ते साढ़े उत्थें माता वैष्णो बी ऐ माता वैष्णो आं साढ़े उत्थें माता वैष्णो बड़े दूर दूर दे जात्तरू लोग औंदे दर्शन करने आस्तै अच्छा अच्छा तुसेंगी अस उत्थें बी लेई जाह्गे ओह् साढ़े उत्थें ओह्बी हैन महादेव दा मंदर बी ऐ इत्थें आप शंभु जित्थें थोह्ड़ा मन होग उत्थें लेई जाह्गे घुम्मनै आस्तै पैंथल दे कोल देवी पिंडी गै चलो ठीक ऐ भी चलो ठीक ऐ ठीक ऐ